जोंनि ओनसोलाव जानाय माखासे इनायफोरनि सोमोन्दै आं नैबेखौनो बुंफोरनो सानदों दा गिबि गिबियाव आं नैबेखौ बुंफोरनो सानदोंदि जोंनि ओनसोलाव माखासे समाजाव जाथावै जे जाथायफोर जादों जेरैहाय लोगो लायै लायै जौ लोंनाय द्राग्स जानाय हिर'येन बाहायनाय बेफोरबादि समाजनि हेंथा होग्रा जे मुवाफोर बे मुवाखौ बाहायनायनि जाहोनाव जोंनि ओनसोलाव समाजाव जेफोरा गनाय जाथावा समाजनि गेना गोरोन्थि बेफोेर बायदि जाफ्लायबाय थागासिनो दं बेफोरबायदि माखासे समाजनि गेना गोरोन्थिफ्राजे जादों बेफोरनि गेजेराव आं मोननैसोखौ बुंथिनो सान्दों बेफोर जाबाय लोगो लानानै मालायनि मुवाफोरखौ खावनाय सोरबाया गुवारै सानस्लाबा हसिया चाइलड मेरिज माने उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बेफोरबायदि समाजनि गनायजाथावै जाथायफ्रा जादों

बेफोरखौ बे जानायनि गुदिया मा बिजिरनानै नायनो थाङोब्ला जों बर' हारिनि बाथ्राखौ बुङोब्ला जाय जिनिसजों जों गावनि खर'नि मेलेमै मेलेमखौ गुवारै साननो हाया जेरै बेफोरनि गेजेराव मोनसेखौ बुंबावनो सानबाय जौ बांद्राय जौ लोङोबा मानसिया गावनि खर'नि जे गुसु मेलेम बे गुसु मेलेमखौ मोजां ओंथियाव बाहायस्लाबनो हाया जायनि थाखाय सिखाव खावनाय बायदिसिना समाजनि जौगानायाव हेंथा होग्रा बेफोर सोमजियो दा बेफोरनिफ्राय बारग'नांगौबा समाजनि साफ्रामबो मानसियानो सांग्रां जानांगोन आरो माबोरै खालामोबा बेफोर समाजखौ गुबुंले खालामहोग्रा मुवाफोर जेरै द्राग्स हिर'इन जौ लोंनाय बेफोरनिफ्राय बिसोरखौ जायखार होनांगोन जोङो जेनबा द्राग्सनि खोथाखौनो बुं हिर'इननि खोथाखौनो बुं जाय देलों देलों लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा बे गाज्रि मुवाखौ खेबसे बाहाबाथाय बिहा हुदा जालाङो जाय हुदानि थाखाय बियो बिफोर मुवाखौ गाज्रि होननानै मिथिखायोब्लाबो हुदा जानायनि थाखाय बिसोर एंगारजोबनो हाया जायो जायनि जाउनाव गाव गावनि जिउखौ बिसोरो गोजों लामाजों दैदेनलांनो हानायनि बदलै खोमसि लामाजोंसो थांनांगौ जायो जै हिर'इन द्राग्सफोरखौ बाहायबाय बिसोरखौ हमनानै लाजायो बिसोरो गावनि इउननि जिउनि थाखाय जेनाखि मोजां साननाय बे साननायनिफ्राय बिसोरो बेसेबा गोजानाव थानाङो आरो गावसिनि जे केरियार माने भबिसद जिबनखौ बे दानाय बे दानायनिफ्राय बिसोरो फेलें जानाङो दा बिनि थाखायनो बै देलों देलों लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा बेफोरबायदि समाजनि समाजखौ खहा खालामग्रा मुवा बेफोरनिफ्राय बिसोरो जायखारनानै थानांगोन आरो समाजनि माखासे सानसुमै साननै हनो गोरों माखासे गेदेमाफोरा खौसे जालायनानै बे दावगाफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ माबोरै खालामोब्ला बिसोरखौ बे खोमसि मुलुगनिफ्राय बिसोरखौ सोराङाव लाबोनो हागोन बेखौ जों गुवारै सानलायनांगौ